करेंट करेंट जो मारता है हमारे मतलब करेंट मारने से मतलब उस किसी को भी मारता रहे करेंट मारने लगता है तो उसे कभी हाथ से छूना नहीं चाहिए उसे डंडे से मार कर छुड़ाया जाता है या लोहे से भी मारेंगे तो आपको भी करंट लग जाएगा इसके लिए डंडे से मार कर छुड़ाया जाता है या और गीला कप गीला चप्पल न पहने नहीं तो आपको भी करेंट लग सकता है अगर गीला चप्पल पहन कर आप अगर छुएंगे तो आपको भी करेंट लग सकता है और हमारे बगल में भी हुआ है जो हमारी मतलब भाभी की लड़की थी एक उसको करेंट मार दिया जो कि वह ख़त्म हो गई और वहाँ पर सीढ़ी पर थी और सीढ़ी लोहे का सीढ़ी हो है और वहाँ पर तार जब लटका रहता तार पर तार जब लोहे में पड़ेगा तो करेंट आइबे करेगा और करंट आता है तो फिर मार देता है वही इसके लिए कभी गीला चप्पल से मतलब पहन कर या हाथ गिला करके कभी करेंट न छुए नहीं करंट मार देगा आपको और उससे बचते हैं और बहुत लोगों को मलब करेंट मार देता है करेंट से बहुत लोगों को पता चलता है मृत्यु हो गया बहुत लोगों का हो जाता है तो करेंट करेंट मतलब करेंट लगने से बहुत लोगों मर जाते हैं जिससे मतलब गए थे अभी ज हाल ही में वहाँ पर बुआ के यहाँ तो वहाँ पर भी करेंट मार दिया था एक लोग को कूलर से कूलर लगा था वहाँ पर जा कर छू लिया कूलर में करेंट पता नहीं कहाँ से आ रहा था उसमें मार दिया करेंट और करेंट मारने से बहुत तेज करेंट मार देता है तो वह सब मर ही जाते मतलब ख़त्म हो जाते हैं और जब आराम से मारता है तो नहीं दिक्कत होता है और करेंट से बचने के लिए अगर आप लोगों को करना है बचने के लिए तो किसी को करेंट मारता हो तो वहाँ पर आप जाइए मत वहाँ पर जाइए तो डंडा एक ले लीजिए डंडा से मार कर छुड़ा दीजिए अगर डंडा से मार कर छुड़ाएंगे तो आपको भी करेंट नहीं लगेगा नहीं तो आपको भी करेंट अगर लोहा का उहा का डंडा वंडा लोहा का रखा हुआ है कुछ तो लोहे से आप छू लेंगे तो करेंट आपको मार देगा तुरंत मार देगा करेंट और इसलिए लोहे से मतलब की छू दूर रहिए लोहे मत छुइए जब करेंट मारता हो डंडा से मार के छुड़ाइए और डंडा से मार कर छुड़ाएंगे तो आपको भी करेंट नहीं लगेगा और आप भी करेंट से बचे रहेंगे और उसको भी बचा लेंगे और अगर उसको ज़्यादे करेंट मार रहा है भई तो उसको करेंट ज़्यादे मार रहा है तो उसको करंट से बचाने के लिए यही करना चाहिए डंडे से मारना चाहिए मलब तभी बचेंगे और कभी भी मतलब वहाँ पर जैसे गए थे पर हाल ही में मौसी के निया वहाँ पर भी हुआ करेंट मार दिए थे तो पता चलता है करेंट से बहुत लोग की मृत्यु हो जाती है तो करेंट से बचने के लिए कभी भी गीला सा गीला चप्पल या जूता या कुछ भी हो गया तो गीला शरीर करके छूना नहीं चाहिए नहीं पानी से भिगो कर के छुएंगे तो करेंट तो मरबै करेगा और करेंट से बचना है तो यही करिए गीला न करिए और करेंट तो बहुत जगह पर इतनी समय तो लाइन ही सब कुछ होता है लाइन से ही होता है सब कुछ जो भी होता है लाइन से ही लाइन से होगा लाइन रहेगा तो खाना पकेगा नहीं नहीं होगा पहले का था तो हीटर मतलब वह चूल्हा बार कर मतलब सब बना लेते थे लेकिन अब का तब लाइन से ही सब कुछ होता है जो कुछ भी होगा लाइन से ही होगा और पहले था हाथ से भी कपड़ा कचारते उचारते थे अब यह तो अब हाथ से नहीं मतलब कपड़ा लाइन से ही कचार मतलब लाइन से वह जो मशीन आता है उसका उसी में कचार देते हैं लाइन नहीं रहता तो सब काम ही रुका रहेगा कोई मतलब काम ही नहीं करेगा बोलेगा लाइट ही नहीं है लाइट आने दो लाइट इसीलिए बता देता है लाइट से बचने के लिए आप लोग कभी मतलब कि गीला शरीर न करके वह न करे चमड़े तथा प्लाटिना का प्रयोग बिजली के तारों तथा यंत्रो यंत्रो में प्रयोग करना चाहते चाहे चाहिए यंत्रो में प्रयोग करना चाहिए और कभी मतलब प्रयोग करना चाहिए और आपको मतलब कि जैसे करेंट वरेंट बचना है तो मतलब सब लोग मतलब किसी बच्चे वच्चे को न लगे करेंट इसके लिए दूर ही रहना चाहिए चमड़े चमड़े से चप्पल से मतलब चप्पल में भीगा हुआ न रहना चाहिए और नहीं चमड़ा उमड़ा मलब आपका शरीर भीगा न होना चाहिए करेंट से बचने के लिए अगर तो मलब छुएंगे तो मलब करेंट तो मरबै करेगा करेंट मतलब करेंट से बचना है तो प्लाटिना की प्रयोग प्लास्टिक प्लास्टिक का प्रयोग करें अगर करेन से बचना है तो करेन से बचाना है तो प्लास्टिक का प्रयोग करें नहीं फिर